मेरे बचपन में सबसे प्यारे जो याद हैं वह तो बहुत सारे हैं मेरे बचपन ही अच्छे हैं मतलब जब हम बड़े होते हैं तब हमें लगता है की हमारा बचपन इतना अच्छा गया मतलब यह तो बहुत बड़ी बात है की बचपन तो किसी का भी ख़राब नहीं जाते है बचपन की समय में मतलब हमारे मन में कुछ ही नहीं रहता हमे सिर्फ मालूम है हमारे खेलने में हमे सिर्फ मालूम है हमारे जो दोस्त में और हमें कैसे कोई छोद दे हम चले जाकर खेलेंगे वह हमें बहुत अच्छा लगता है मतलब कभी कोई त्योहार आता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगता है मतलब खूब मतलब मिल जुल कर हमारे परिवार में सारे लोग आ जाते हैं हम मिल कर खाते हैं मिल कर सोते हैं और मिल के खेलते हैं कभी कभी हम एक बार मतलब मिल कर कुछ जगह को घूमने जाते हैं ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब छोटे मतलब बचपन तो सभी के लिए अच्छा होता है न और मैं तो मुझे जो दोस्तों के साथ जो खेलने का जो विभाग्य मतलब जो प्रक्रिया है वह मुझे बहुत अच्छा लगता है और जब हमारे स्कूल में छुट्टी होती है वह तो ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगता है और यह और क्या बताऊँ यह तो मतलब बचपन तो बहुत ही ख़ास है न